जँ जँ आधुनिक युग आयल प्राचीन परम्परासँ चलैत अबैत सँस्कृतिपर आघात लगलैक जेना पहिने कोनो साँस्कृतिक उत्सव घर परिवारमे होइत छल तऽ ढोल ताशा बजैत छल जे एकटा वर्गके तक लोक एहि संस एहि व्यवसायसँ जुड़ल छल मुदा शनै शनै आधुनिकीकरण भेल नव नव वाद्य यन्त्र आबि गेल आओर ओ पौराणिक वाद्य यन्त्र जे छल ताशा ढोल पिपही एकरसभक जे उपेक्षा हुअ लगलै आओर ओहिमे जे व्यवसायसँ जुड़ल छले जुड़ल छलाह ओहोसभ एहि व्यवसायसँ कात भऽ गेलाह जकर कारण भेल एक एकर एहि व्यवसायसँ कात होयबाक कारण छल हमरासभक सँस्कृतिपर हमरासभक परम्परापर एकटा नव साँस्कृतिक आघात लगलै ओहिना पमरिया नाच छल से तऽ प्रमेय पमरिया जाइत छल ओ अहाँके बच्चाक जन्मक बाद अपन बच्चाके शुभकामनाक लेल नाच करैत छल आओर लोक ओहीसँ ओकर रोजी रोटी चलैत छलै मुदा आबक समाजमे ओकरा लोक उपेक्षाक दृष्टिसँ देखलथि कतहु कतहु चलैत छै ओ ढोल पिपहिये जकाँ साँकेतिक रूपमे कतहु कतहु ओ अहाँकेँ देखायत मुदा आब ओहि तरहक व्यवसाय केनिहार ओहिपर निर्भर रहनिहार लोकक सँख्या कम भऽ गेलैए जकर कारण साँस्कृतिक जे स्खलन छै से निरन्तर जारी अछि जे रोकबाक जरूरत छै